हमारे यहाँ छात्र दूसरे शहरों में जैसे स्कूल जो हाई स्कूल है या फिर जो बड़े बड़े स्कूल है उसमें बस सुविधा है तो हमारे यहाँ के छात्र हैं जैसे जो बड़े बड़े घरों के होते हैं जिनके पास पैसे होते है जिनके माता पास अच्छी कमाई करते हैं अच्छे पैसे होते हैं अमीर घर के होते हैं तो वो लोग दूसरे शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए तो दूसरे शहरों में जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें बस सुविधा हैं तो वो रोज़ बस से जाते हैं या फिर इनके पास इनके माता पिता के पास कार है अच्छी ऐसे पैसे हैं तो वो अपने बच्चे को रोज़ सुबह कार से छोड़ने जाते हैं फिर शाम को कार से लेकर आते हैं तो वैसे चलता रहता है लेकिन हमारे जैसे गाँव में अधिकतर सब लोग ग़रीब बच्चे हैं तो हमारे ही क्षेत्र में जो ग़रीब लोग हैं तो वो अपने बच्चों को दूसरे शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कुछ कुछ कुछ तो एकदम स्कूल ही नहीं जाते हैं ग़रीबी के कारण क्योंकि भैया पढ़ने के लिए कि पढ़ने के लिए पैसे क्यों खर्च करें इससे अच्छा हम चलें कोई काम धाम करें कब कुछ पैसे आ जाएँगे तो पैसे कमाएँगे तो इसके बाद पढ़ाई लिखाई करेंगे तो गाँव में देखें तो प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन है इसमें बहुत चुनौतियों का काम है कि भैया और कुछ कुछ बच्चे हैं जो हमारे गाँव में काम शाम को काम करते हैं सुबह पढ़ने जाते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा की अहमियत पता है इसीलिए वो पढ़ने जाते हैं सुबह में और शाम को काम करते हैं और उसी काम से वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं और अपने स्कूल का फ़ीस भरते हैं और अपना अपने घर अपने घर को भी चलाते हैं तो हमारे क्षेत्र में तो मतलब अधिकतर ऐसे ही बच्चे हैं जो कि अपने क्षेत्र में ही छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और आज के समय में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बुहुत कम होती है और इसीलिए सब प्राइवेट्स छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं हमारे यहाँ ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल है जिसमें कम फ़ीस लगते हैं और या फिर बुहुत कम फ़ीस लगते हैं और और कुछ बच्चे उसमें भी पैसे उसमें भी पैसे नहीं दे पाते हैं और कुछ लोग का बकाया रह जाता है फ़ीस महीने का साल का तो कुछ बच्चे को ऐसे ही स्कूल से भगा दिया जाता है कि भैया तुम्हारा फ़ीस नहीं जमा है तुम नहीं पढ़ सकते हो तो जैसे गाँव के जो क्षेत्र हैं उनमें तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना या दस या बारह तक पढ़ना भी बहुत मुश्किल है और दस बारह पढ़ना इतना मुश्किल है तो उसके आगे ग्रेजुएसन कैसे कर सकते हैं ग्रेजुएसन में तो और ज़्यादा पैसा लगता है और उसके बाद पोष्ट ग्रेजुएसन है उसमें भी और ज़्यादा पैसा लगता है तो कैसे कर पाएँगे आप तो बहुत मुश्किल है भैया हमारे हिसाब से हमारे क्षेत्र में जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना और जैसे जो जिनके माता पिता अमीर हैं या जिनके पास पैसे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक़्क़त नहीं है वो आराम से अपना पढ़ते हैं भैया उनके माता पिता पैसा कमाकर देते हैं तो चलता रहता है उनका उनका तो कोई दिक़्क़त है ही नहीं तो बस जो छोटे लोग हैं उनकी ही दिक़्क़त है कि कैसे पढ़ने जाएँगे कहाँ से पैसे आएँगे कुछ हैं जो खुद कमाते हैं लेकिन वो पढ़ने नहीं जाते हैं अपने घर को चलाते हैं शाम को काम करेंगे सुबह काम करेंगे तो पढ़ने कब जाएँगे इसीलिए वो पढ़ते ही नहीं है वो कमाते हैं केवल कमाते हैं अपने घर को चलाते हैं और गाँव में क्रिकट खेलते रहते हैं यही सब चलता रहता हए इसी में सब लोग दिन बीतता रहता है काम वाम सब करते हैं सब घर चलाते हैं